जीअं त मूंखे नंढे पणु खां ई नचण जो जाम शौक़ु आहे इहो ॼाणंदे हुए मुंहिंजी हिकु साहेड़ीअ मुंहिंजी अहिड़ी मदद कई हुई हिकिड़े सुठे मुक़म्मल ते पहुचण लाइ ते में हुन मूंखे ॿुधायो हुयईं कि असां विशाखापटनम वञी सघंदा आहियूं टॉलीवुड जे हिकिड़े हीरो सां जेको आहे रामचरण उन सां गॾु असां हिकिड़ो शूट करे सघंदा आहियूं तंहिंमें उहो हिकिड़ो गाने जो शूट हुयो उन्हनि खे जेके हीरो जे पोयां जेके माण्हूं नचंदा आहिनि जंहिंखे असां बैग्राउंड डांसर चवंदा आहियूं उन्हनि जी जाम सख़्त ज़रूरत हुई तंहिंमें पर असां खे ओसि ताईं पहुचणु लाइ असां खे हुन जी परीक्षा ॾियणी हुई ऐं हुन जी सुठे तरीक़े सां तियारी करिणी हुई असां इन जे करे अंधेरी वेंदा हुयासीं जंहिंजी असां तियारी कई असां जी तियारी लॻिभॻि कुलु हिकु महीनो हली पर उन हिकु महीने खां पोइ असां जी परीक्षा थी जंहिंमें असां खे उहो सॼो सुठे तरीके सां करे ॾेखारिणो हुयो ऐं असां खे उहो सुठे सां करण खां पोइ हू असां खे चुनंदा मां सुठे तरीक़े सां कयो ऐं उन में मां चुनी रही हुयुसि उन खां पोइ मां पंहिंजे घर वारनि खे मल्हायो कि मूंखे उते वञणु ॾियो मां सुठे तरीक़े सां कई रही आहियां ऐं मां पंहिंजो धियान बि रखंदसि हुते सभिनीनि सां गॾिजी मिलजी हलंदमि ऐं टाईम ते रोटी वोटी बि खाईंदमि ऐं घर वारनि खे फोन बि कंदमि मुंहिंजे घर वारनि मूंखे वञण जी छुट्टी ॾई छॾियांई उन खां पोइ असां जो ॿिनि ॾींहंनि खां पोइ असां जो हवाई जहाज हुयो लॻिभॻि टाईम असां जो हिकु बजे जो हुयो असां खे सभिनीनि खे ॿारहें बजे ताईं एअरपोट पहुचणो हुयो सभु वक़्त ते पहुची विया हुयासीं तंहिंमहिल असां सभु चैकिंग वैकिंग करायूं अंदरि वियासीं असां हवाई जहाज में वेठासीं असां जी रोटी पाणी सभु कुझु हवाई जहाज में बि हुयो इतां खां असां खे विशाखापटनम पहुचणु ताईं ॿ कलाकु लॻी विया तंहिंमे मां हवाई जहाज में वेही करे हिकु किताबु पई पढ़ां ऐं मां पंहिंजे कुझु साहेड़ियुनि सां वेही करे कुझु तस्वीरु पई खींचा या कुझु वीडीयोस पई कढायां असां खे जाम मज़ो आहियो असां उते राति जो पहुतासीं उन खां पोइ असां खे एअरपोट तां वठणु टे बसूं आहियूं हुयूं छो कि सॼी टीम असां सां गॾु हुई असां कुलु इतां खां सठि या असी माण्हूं विया हुयासीं असां उते पहुतासीं उन बस में वेठासीं ऐं उहा बस असांखे असांजे रूम ताईं पहुचाई असां हुन रूम में वियासीं सॼो चेकिंग करायो सामान रखियो उते वेठासीं ऐं असां जो रोटीअ जो राति जो बंदोबस्तु उते कयो वियो हुयो असां हुते सॼो आराम कयो सॼी बैगियूं खोलियूं ऐं सभु कपिड़ा ठाहे रखिया ऐं उन खां पोइ सभु सुठे तरीक़े सां फ्रेश थी करे असां हेठि वियासीं ऐं असां रोटी खाधी से पोइ हुन खां पोइ कुझु ई वक़्त में मुंहिंजे घर वारनि जो मूंखे फोन आहियो ऐं मां पंहिंजे घर वारनि खे सभु ॿुधायो कि असां हिते वक़्त ते पहुची विया आहियूं ऐं असां रोटी बि खाई चुका आहियूं बसि असां हाणे कुझु देरि में सुम्हंदासीं ऐं हुन खां पोइ असां सुभाणे सुबूह जो सवेल असांजो कुझु चईं बजे असांजो पहुचण जो टाईम हुयो असां हुन वक़्त ते सुबूह सवेल उथियासीं ऐं सुबूह सभु तियारु थी हेठि पहुतासीं उन खां पोइ असां जी बस आहियूं हुयूं ऐं हुन खां पोइ असां हुन बस खां वठी करे उन जेकी शूट जी लोकेशन हुई असां होसि ताईं विया ऐं सभिनीनि हिकु दफ़ो वरी सभिनीनि गॾु मिलजी करे तियारी कयूं ऐं असां खे सभिनीनि खे सभिनी जा पोशाक मिलिया हुया उहे पाए करे सभिनीनि खे असां खे सभिनीनि खे परफॉर्म करिणो हुयो असांजो जाम वक़्त सुठो कटिजी वियो हिते असां सभिनीनि सुठे तरीक़े सां शूटिंग वग़ैरह कई